भारतनि सोलोंथाइयारि बिखान्थि आ बुंनो थाङोब्ला एसे रिजाल्ट अरिनटेद आरो बारा नलेज बाउन्ड अरिनटेद नङा बांसिन रिजाल्टखौ नायै नायै जेन फर एकजामफोल क्लास टेनाव सोर सोरना बेसेबां फार्सेन्टेन्स फैयो बबे मोजां कलेजाव मोनखो एदमिसन मोनगोन क्लास टुइलब आव बेसेबां फार्सेन्टेन्स फैयो बेयावनो सेनट्रेल गोल थायो आरोना खि मानसियाखि बिसिबां नलेज मोनबोदों मादों बेफोरखौ खम नायो आरो बेनि जाहोनावनो मानसिफ्रा बे कमपदिसन आव होसोनानै हाग'यैयावनो सोरबा सोरबा गोबां मानसिया सुइसाइद खालामो मायो बिदि प्रब्लेम खौ फैनाय नुनो मोनो आरो ना दा लासै लासै सो सोलायलांनो हमबाय होनबाबो मेनलि बेनो आरो